علی گڑھ ضلعے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور دوسرے تعلیمی ادارے ہیں جس سے تعلیم کے مواقع فراہم یا دستیاب ہوتے ہیں یہ مختلف سبجیکٹس میں تعلیم دیتے ہیں مختلف ڈگریاں دستیاب اسے ہوتی ہے طالب علموں کو اس کے علاوہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیوٹیز ہے اس سے بچ تعلیم اس سے طالب علم کی اوور آل ڈیولپمنٹ جو مجموعی ترقی ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ کوچنگ جیسے سلطان جہاں کوچنگ یاسر علی کلاسیز اور بھی دیگر کوچنگ ہیں جن سے بچے فیضیاب ہوتے ہیں یہاں سرکاری اسکولوں کی حالت پہلے سے بہتر ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس آتے ہیں سروے کے لیے جس سے اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی ہے بلڈنگس بن رہی ہیں اور کوالیفائی ٹیچرس اساتذہ کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے